وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کا اثر فوٹوگرافی پر بھی نظر آ رہا ہے آج کے دور میں فوٹوگرافی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کا تعارف کا محتاج نہیں ہے فوٹوگرافی میں اب بہت سارے نئے رجحانات آ چکے ہیں اور ان کی وجہ سے فوٹوگرافی ایک دلکش آرٹ بن چکی ہے موجودہ رجحانات میں اب کئی سارے مضمون شامل ہو چکے ہیں جیسے کہ فوٹوگرافی میں اے آئی کا استعمال ایڈیٹنگ کا استعمال قدرتی مناظر کو نئے طریقے سے پیش کرنا اسٹریٹ فوٹوگرافی وغیرہ وغیرہ اس طرح سے ان موجودہ رجحانوں سے جڑے رہنے کے لیے میں میں کئی ساری نمائشوں سے اور گیلریوں میں شرکت کرتی ہوں جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لگنے والی فوٹو گیلری جس سے کہ میں ایڈوانس فوٹو آرٹ کو سمجھ سکوں اور بہت ساری فوٹو گیلری میں شرکت کرتی ہوں اور کئی ساری نمائشوں میں بھی جاتی ہوں تاکہ موجودہ رجحانات سے اپنے فوٹوگرافی کے فن کو فن میں مہارت حاصل کر سکوں